सुदूर ऐं अलॻि अलॻि ग्रामीण खेत्रनि में रहण वारा माण्हुन जे लाइ खेल मनोरंजन ऐं तनाउ खां राहत राहत पाइण जे लाइ उहो नेम सां अनेक प्रकारनि जा खेल खेॾींदा आहिनि जिन मां उन खे शरीरु शारीरिक रूप सां स्फूर्ती मिलंदी आहे ऐं तनाउ घटि थींदो आहे ऐं बीमारियुनि खां बि बचाउ थींदो आहे ऐं इहो लाभ पाइण जे लाइ उहे इहे तरह तरह जा खेल खेल खेॾणु वेंदा आहिनि ऐं पाण खे आनंदित महसूस कंदा आहिनि